नमस्ते मेरे नाम मेघा शर्मा ऐ में इक साइंस दी स्टूडेंट आं में बस इ'यै बोलना चाह्न्नी इस बारे च कि जेल्लै साढ़ा टाइम हा साढ़े कोल इ'न्नी अपॉर्चुनिटिस नेईं ही अपॉर्चुनिटिस मतलब कि जि'यां पैह्लें साढ़े कोल ऑप्शन्स घट्ट हे साढ़े कोल बस जि'यां जम्मू युनिवर्सिटी दा ऑप्शन हा दूआ हून क्योंकि दूआ इक सानूं बाह्र जाना पौंदा हा पंजाब बगैरा च जि'यां में अपनी गल्ल सनानी आं थाह्नू जेल्लै मेरी सीट निकली ही ते ओह् साढ़ा नंबर आया हा इक जयपुर दा ते दूआ ऑप्शन हा चंडीगढ़ दा ते हून थाह्नू पता ऐ जि'यां साढ़े इंडिया इंडिया च जां जम्मू दी गल्ल करी लैओ कि थोह्ड़े रिजर्व्ड ऐं रिजर्व्ड बी निं आखी सकदे के साढ़ी थोह्ड़ी इ'यां अस आपूं बी साढ़ी अपनी एह्बी सोच ऐ कि बाह्र थोह्ड़ा जाना थोह्ड़ा मुशकल ऐ कि'यां सर्वाइव करगे केह् करगे कि'यां करगे ऐना ते हून अस एह् सोचने कि अगर एह् सब चीजां जि'यां एम्स हून साढ़े इद्धर आई गेदा ऐ जम्मू च होर साढ़े बड़े कोल ऐ जेह्दी बजह् नै बड़ी जादा प्रॉब्लम्स साढ़ी सॉल्व होई चुकी दियां साढ़े जेह्ड़े अपने हून जम्मू दे लोग ऐं जम्मू दे जेह्ड़े आने आह्ले युवा ऐं उंदी सारी परेशानियां सॉल्व होई चुकी दियां न हून उ'नें गी काफी जादा एक्सपोज़र मिली दा काफी जादा ओह् लेकिन सिखने ई मिला दा उ'नें ई हून ओह् इद्धर ई बैठियै काफी अग्गें बड़ी सकदे न काफी अग्गें कम्म करी सकदे न ते उंदे आस्तै हून जॉब ऑप्शन्स बी जादै खु'ल्ली गेदे ऐं पैह्लें कोला बड़ी जादा तरक्की होई दी ऐ ते अज्ज कल वैसे बी जेह्ड़े साढ़े अपने युवा ऐं ओह् बी बड़े जादा जम्मू दे एडवांस होई चुके दे न घर बैठियै बी बड़े जादा कम्म करी सकदे न कोविड दे बाद ते जादा ई डेवलपमेंट होई दी ऐ ओह्दे बाद च ते तुस आक्खो कि अगर फील्ड दी अस गल्ल करचै जां अगर खेती बाड़ी दी जां हेल्थ केयर दी जां एनर्जी एजुकेशन बगैरा दी गल्ल करचै ते ओह्दे ओह्दे च सानूं जादा गै जादा मीनस हून सानूं एह् पता लग्गी गेदा ऐ कि अस घर बैठियै बी काफी कुछ जादा अचीव करी सकदे आं ते बस इस दे बारे च में इ'न्ना ई बोलना चाह्गी धन्यबाद